जैसे कि मैंने ड्रॉइंग सीखी थी पर मैं सीख नहीं पाई थी सही से और मुझे चुनौतीपूर्ण पहलू लगता है कि मैं इसकी शुरुआत कहाँ से करूँ अगर शुरुआत हो जाती है तो मैं उसको पूरा कर लेती हूँ पर शुरुआत करने के लिए मुझे बहुत बार बना के मिटाना पड़ता है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके बनाना पड़ता है पर बन जाता है और ड्रॉइंग है जो कि मुझे डाइजेस्टीव सिस्टम की सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है क्योंकि उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो मुझसे बहुत मुश्किल से बनते हैं पर बन जाते हैं और मैं प्रैक्टिस करती हूँ एक एक ही चीज़ को बार बार बनाने की और मैं ग्राफ़ डाल के बनाने की कोशिश करती हूँ ग्राफ़ डालती हूँ नंबरिंग करती हूँ इमेज के ऊपर फिर उसको बनाने की कोशिश करती हूँ